کل میں ایک ایئر بڈس خرید کے لایا جو بہت ہی بڑھیا اور بہت ہی سوفٹ تھے کانوں میں بھی کنفٹیبل تھے لگانے میں لیکن اس کے بعد جو تھا ایک ہفتہ چلے اس کے بعد اس کی آواز ہلکی ہونے لگی بھربھرانے لگی جوکہ ٹھیک نہیں لگی مجھے اب گارنٹی بھی ہے وارنٹی بھی ہے لیکن اب دیکھو کب بدلے